جی جی سر بولیے یس سر یس سر بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی جی جی جی جی سر ضرور ضرور بتائیں گے سر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہمارے یہاں کچھ آفر چل رہے ہیں اگر آپ فیملی پیکج لینا چاہتے ہیں یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ کیا لینا چاہتے ہیں فیملی پیکج یا اپنے دوستوں کے ساتھ جا باہر جانا چاہتے ہیں اچھا چھ ممبر ہیں آپ کے

جی سر آپ نے کہاں جا سر میں انڈیا میں ہندوستان میں جتنے بھی ہل اسٹیشن ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں میں ہر جگہ کے لیے پرووائیڈ کرتا ہوں سروس جی جی جی ایک منٹ سر ویٹ کریے میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں دس لوگوں کا سر دس ممبر ہیں آپ کے چھ چھ ممبر سوری سوری سر ایک منٹ ویٹ کریے ابھی بتاتا ہوں جی سر آپ منالی جانا چاہتے ہیں تو چھ لوگوں کا جو پیکج جس میں ٹراویل کا گائیڈ اور کھانے پینے رہنے سہنے اور آپ کی تمام ضروریات کو دیکھنے کے لیے یہ سب جو ہے یہ آپ کا چھ لوگوں کا پڑے گا تقریباً تیس ہزار روپے اور یہ آپ کا ٹور دو دن کا ٹور ہوگا نہیں تیس تیس تیس ہزار سر سر اس میں آپ کو اپنے حساب سے آپ کھانا بھی پسند کر سکتے ہیں جو کھانا آپ کو چاہیے وہ آپ آپ کو میں لسٹ دوں گا جو جو آپ کو پسند ہو اس پہ آپ مجھے ٹک کر کے بتا دیجیے گا میں اسی حساب سے آپ کے کھانے کا بھی انتظام رہنے کا اچھا سے اچھا انتظام کراؤں گا اور پھر آپ کو جو مشہور جگہیں ہیں وہاں پر بھی لے جاؤں گا گھمانے کے لیے جو ہمارے گائیڈ ہوں گے وہ آپ کو گھمائیں گے اے جی جی جی جی جو بس ہمارے یہاں ہوتی ہے جیسے آپ فیملی پیکج لے رہے ہیں تو ہم ایک آپ کے لیے چھوٹی والی بس جو ہوتی ہے اے سی بس وہ آپ کے لیے ایک الگ بس ہم کر دیں گے سپریٹ بس جی جی جب آپ کو جانا ہو اس سے دو تین دن پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا شکریہ آپ کا کانٹیکٹ کرنے کے لیے مجھ سے جی جی جی جی جے جیسا ہو مجھے بتا دیجیے گا جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ شکریہ ٹھیک ہے